मॅडम हांव टेलर उलयतां तुमचें मॅजरमँट हांवें ब्लाउजाचे घेतिल्ले ते शेणले मात्शे परते तुमी हांगा येवपाक शकता हां बरें

हां लायनींग तुमी हाडून दितली काय आमी आमची घालपाची कॉटन लायनींग नी ओके मात्शें एक तुमका एडवांस अमाउंट पे करचो पडटलो अरजंट म्हटल्यार कितले दिसांनी असो जाय तुमका चार दीस आता सध्या कोणाली लग्नाची ऑर्डर घेतलेली आसा सो इतले बेगीन पोसिबल जावचोना हांव ट्राय करता मॅडम वित लायनींग आमची चार्जीज फोर फिफ्टी हां बरें म्हाका मात्सो मॅजरमँटाचो ब्लाउज एक धाडून दिया तुमी कोणाय कडेन नाल्या तुमी येवन दिया आनी तुमचे ते लास्ट टायमचे टॉपाचे फिटींग सारके जाले नी हां बरें बरें थँक्यू